हैलो मां नरेश वतवानी ॻाल्हायां थो मां हीअंर ई हिकु कैब बुक कई हुई ओला कैब मूंखे लाजपत नगर खां मालवय नगर वञिणो हुयो मुंहिंजे स्क्रीन ते हिक सौ पंजाह रूपिया ॾेखारे पियो मां हुनखे ओके कयो लेकिन जॾहिं मां मालवय नगर पोहुतमि त कैब जो ड्राइवर मूंखां हिक सौ पंजहतरि रूपिया चार्ज पियो करे मां हुनखे ॾेखारियो मुंहिंजे स्क्रीन ते हिक सौ पंजाह रूपियो अचे तू मूंखां हिक सौ पंजहतरि छो थो घुरे त हुन मूंखां बदतमीज़ी सां ॻाल्हाईं त मां चाहिहां थो हुन ड्राइवर जी हिक शिकाइत मुंहिंजे नाले सां दर्ज़ करी वञे ऐं मूंखां किरायो छो थो वधीक वठे मूंखे ॿुधायो वञे धन्यवादु